हैलो केह् हाल चाल ऐ थुआढ़ा बस ठीक यरो में तुसेंगी इक्क गल्ल पुच्छनी ही असें कुड़ियै दी करनी ही रिंग सेरेमनी तां ओह् पुच्छना हा की किन्ना किराया जां किश अच्छा अच्छा तुस कु'न बोल्ला दे अच्छा अच्छा भी कदूं गैरा करना तुसें सनाया निं किश अं छब्बी तरीक अच्छा अच्छा अच्छा भी तुसें पुच्छेआ जगतें ई की उंदा मन ऐ करने गी जां नेईं अच्छा अच्छा पसंद आई दी तां ठीक ऐ जागत असेंगी बी पसंद गै बस बच्चें गी पुच्छी लैने आं कि करना जां नेईं करना ऐ अच्छा अच्छा करना ते ऐ गै ते अच्छा ओह् फंक्शन घरा करना जां बाहरा करना कुदै आं ओह्बी गल्ल स्हेई ऐ थोह्ड़ी यरो बड़ा कम्म पेई जंदा ई घर अच्छा होटलै ई करना जां हॉल बिच करना हॉल दा केह् बगैरा तुसें पुच्छना हा कुदै तुआहीं आह्ली साईड कुदै आं इन्ने हारे साढ़े बी होई जाने न एह् इत्थें दिक्खनै आं कुदै घरे कोल गै एह् ठीक ऐ सनाई ओड़गे ते एह् थोह्ड़ा बड़ा बड़ा शुक्रिया